यारहं हिकु सौ हिकु हिकु हज़ारु हिकु सौ वीह यारहं हज़ार ॿ सौ चालीह हिकु लखु टे हज़ार ॿ सौ टीह